मुंहिंजे हिसाब सां ख़ाली महिलाउनि खे ई रोटी ठाहिणु खपे अहिड़ो ज़रूरी कोन्हे ॾिसि अॼु पाण ॾिसूं था त महिलाऊं केॾो अॻियां अची वियूं आहिनि अॼु महिलाऊं चंड ते हली वियूं आहिनि महिलाऊं मर्दनि सां गॾु कुर्सियूं ताईं गॾु वेठियूं आहिनि त अहिड़ो ज़रूरी कोन्हे की महिलाऊं पहिलनि खां रोटी ठातियूं अथनि त हींअर बि महिलाऊं खे ई रोटी ठाहिणी आहे अॼु वॾा शहर ॾिसूं था बॉम्बे आहे महाराष्ट्रा इन खां बि अॻियां पुणे ईअं सभु ॾिसूं था त उते मर्द ऐं मायूं गॾु थी करे कमु था कनि अॼु कमाईंदा गॾु त रोटियूं बि सभु गॾु ई था ठाहिनि मर्द अॼु एॾो अॻियां अची अॼु कुकिंग क्लास था हलनि त हूं मर्द बि हलाइनि पिया ताईं अहिड़ो ज़रूरी कोन्हे की ख़ाली मायूं ई रोटी कनि मर्दनि खे बि रोटियूं कर रोटियूं कनि था ऐं रोटी कराइनि बि था अहिड़ो ज़रूरी कोन्हे की ख़ाली मायूं रोटी कनि हा वॾे वॾी सिटी में हले थो इहे सभु सभु गॾु थी करे ई कमु कंदा आहिनि हा हिकु ईअं ॻाल्हि आहे की असांजे नंढे शहर में रहूं था त उते एॾो वधो कोन्हे उते अॼु मर्द कमु त करे थो पर एॾो बि जामु न ख़ाली थोरो घणो हैल्प कराईंदा हीउ थोड़ो कंदा ई थोरी मदद कंदा हूं थोरी अॼु ॾिसि मूंखे नंढो ॿारु आहे त मुंहिंजो घोटु खणी मूंखे थोरा टपणु खणी ॾींदो या थोरा हिति हुते ॿासणु करे ॾींदो ऐं थोरा हंधु बंदि वेड़े ॾींदो पर रोटी वोटी इन में न मुंहिंजो हस्बैंड मुंहिंजा घोटु मूंखे मदद न कंदा छाकाणि की अहिड़ो मग़ज़ु विकसित अञा हिते नंढनि शहरनि में कान थियो आहे जॾहिं वॾे शहरनि में सभु गॾिजी करे हलनि पिया था पहिले ज़माने में हीअं हूंदो की ख़ाली मायूं रोटी कंदियूं मायूं चुल्हो संभालींदी हुयूं ऐं मर्द ॿाहिरि कमाईंदा हुआ पर तॾहिं मायूं ॿाहिरि न निकिरंदी हुयूं त वेचारी माइयुनि खे घरु वेही करे घर जा कमु करण जा हूंदा हुआ त उहे अॼु रोटियूं ठाहींदी हुई उहो जो सभिनि खे खाराईंदी हुई अॼु हाणे पाण खे पंहिंजी मैंटालिटी फेरिणी खपे पंहिंजे मग़ज़ जी ईअं हालति आहे की मायूं ख़ाली रोटी खाइनि रोटी खाए रोटी ठाहिनि ईअं ज़रूरी कोन्हे अॼु मर्द माई गॾु थी करे हलनि था त छो न भई घरु गॾु संभालनि छो भई घरु गॾु कमु करणु ईअं छो न थी सघे ईअं थियणो खपे अॼु मुंहिंजे हिसाब सां ॿिन्हिनि खे गॾु थी करे हलिणो खपे ऐं मर्दनि खे बि माइयुनि खे रोटीअ में हेल्प मदद करिणी खपे